भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली मिलाजुलाके छै एहि लेल हम कहै छी कि सरकारके पूर्ण प्रयास छै कि सभ नागरिक स्वस्थ रहै ताहिके सरकार शहर शहर आओर पन्चायत पन्चायतमे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलि दै छथि ताकि सभ नागरिक स्वस्थ रहय लेकिन किछु सामाजिक अजागरुकता कहियौ आ किछु एन्नी ओन्नी करै बला किछु लोगके कहियौ ओकर विशेष सन्कीर्णता रूपी महानताके कारण जे आम जनता सुविधायुक्त बातके बजाय किछु परेशानी सॅं ग्रसित भऽ जाइ छथि कभी कभी होइ छै कि कहाँ आ गेलीह केहन प्राइभेटमे चलि जेती कभी कभी होइ छै कि यहाँ पुर्जी कटाउ तऽ वहाँ पुर्जी कटाउ कभी कभी यानि एहन अव्यवस्था छै पता चलै छै कि सरकारीमे जरूर अयलीह पूर्जी जरूर कटेलीह आ जहाँ मुख्य दवाइ पाँच सात गो दस गो चाही जाहिमे दू गो तीन गो मिलल विशेष बाहर से लिए पड़ै छै तऽ हम सभ एक सामाजिक नागरिक होइके कारण हम इएह कहबै सभ आदमीके कि हर व्यक्ति अपन अपन जवाबदेहीके कनि कनि ध्यान रखू डॉक्टरके असुविधा नहि होइ तऽ मरीजो अपन ध्यान रखू तेकर बाद लाइन से अपन जे निर्धारित कयल गेल छै ओहि लाइनमे आकऽ अपना सभ अव्यवस्था नहि फैले व्यवस्था से अहाँ उपचार कराऊ जाऊ